ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میں سیر و تفریح کا ارادہ ارادے سے سفر پر روانہ ہو گیا تو دوران سفر مجھے ایک ریت کا ٹیلہ نظر آیا جو کہ دور سے بہت ہی خوبصورت نظارہ پیش کر رہا تھا پھر میں اپنی سواری کو کنارے پر رکھتے ہوئے ٹیلے پر چڑھنے لگا چڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ میں اس ٹیلے پر چڑھتا رہا سرسبز و شاداب ماحول سے خوبصورت لطف اندوز ہوتا رہا جو خوبصورت منظر میرے لئے ایک یادگار رہا